سوال ہے کہ وزن بڑھانے کی کوشش کرنے والے بہت سے افراد ہوتے ہیں جو پتلے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم موٹا ہو جائیں ہمارا بدن فروا ہو جائے اور ہم ہم پتلے نہ رہیں تو اس کے لیے وہ جو ہے اپنے گھر میں صاف ہوا میں رہنا پسند کرتے ہیں روزانہ نہاتے ہیں کپڑا صحیح سے پہنتے ہیں اور پھر غذا ایسی ہوتی ہے جن غذا کا استعمال کرتے ہیں تو وہ غذا خاص کر کے دودھ روٹی کیلا وغیرہ ہوتا ہے جو گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں اور لوگ اس طرح سے کر کے اپنے آپ کو پتلا ہونے والی جو ہے وہ بیماری سے چھٹکارا بھی پاتے ہیں اور موٹے بھی ہو جاتے ہیں اور ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے تو اس طرح سے جہاں تک سوال ہے وزن بڑھانے کے لیے تو خاص طور سے غذا پر دھیان دینا اور دوسری چیز یہ ہے کہ رہائش بھی اچھی ہونی چاہیے صاف صفائی ہونی چاہیے روزانہ نہانا چاہیے اور گرم کھانا کھانا چاہیے اور ورزش میدان میں جا کر کے کرنا چاہیے تو کیا ہوتا ہے نیند کا بھی بہت بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے اگر صحیح سے وہ سو رہے ہیں تو صحیح سے ان کا جو ہے یہ رہے گا مزاج رہے گا بدن رہے گا اور صحیح سے کھانا کھا رہے ہر روز تو یقیناً ہیں کہ ان کے دبلا پن دور ہوگا اور وہ موٹے ہوں گے